ہلو یہ میں دریا گنج ہیپی اسکول سے بول رہا ہوں یہ آپ کے یہاں ایک یونیفام سلوانے کے لیے دی تھی آپ کے ون نائن سیون تھری جی کب تک پہنچا دیں گے اچھا تو اگر ہم لینے آ جائیں تو آج آ جائیں اچھا کس ٹائم سے کس ٹائم تک کا آپ کے شاپ اچھا یہ آپ کا ایڈریس کس سائڈ ہے جی جی جی جی ذرا ایڈریس کنفرم کرا دیں گے سکسٹی فور تو دو ڈھائی بجے کے آس پاس ملاقات ہو جائے گی اچھا ٹھیک ہے جی پھر میں دو ڈھائی بجے کے قریب آپ کے پاس آتا ہوں ٹھیک اوکے